पैह्लें जमाना होंदा हा बंदे तैहमद बनदे हे लाचै बनदे हे जनानियां गिद्धी बनदियां न ते गिद्धी बनियै अपने न्हाना धोना बडलै रुट्टी बनानी चुल्हे बालने अग्गां बालनियां अज कल्ल केह्ड़ा जमाना अजकल्ल मॉर्डन जमाना आई गेदा अजकल्ल कु'न बन्ना दा गिद्दियां ते कु'न बन्ना दा ओह् ते अजकल्ल बच्चे न जिंदियां पैंटां पांदे चाहे फट्टी दि'यां कीऽ निं होन ओह् जरूरी कट आह्ली लैंदे चाहे चार ज्हार दी होऐ ते ओह् पानी उनें पैंट कोट पानी उनें ते अपने ठीक उनें अज्जै दे रवाजे दे पाने पिच्छलियां गल्लां कोई रेही दि'यां निं होन कोई छूह् निं छुआछात निं भगवान इक ऐ सारे भगवान दी इक गै मन्नो मनदे निं अजकल्ल कोई छूह् छात निं इत्थें लोग व'वा दे खाऽ दे पीआ दे हस्सा दे खेढ़ा दे शैल मजा लै दे ब्याह् कारजें च सारे इक्कै जगह बैठा दे न कोई निं रेही दी कोई छूआछात कोई मतलब निं रेहा रेह् दा ते ठीक पैह्लें छोह्न करदे हे ब्रह्मणें आक्खना निक्की कौम ऐ इसगी छोह्न निं देना अजकल्ल कोई निक्की निं बड्डी निं सब इक न अजकल्ल कोई परहेज निं सब इक न अजकल्ल कोई निं परहेज ते शैल अपने खा दे न इक सारी कास्टां सारियां इक्कै न शैल आपूं बिचें मिला दे गिला दे ब्याहें कारजे ई ब्याह्कारज बी होआ दे अज कल्ल मॉर्डन जमाना आई गेदा अजकल्ल पिच्चले कुन पिच्छले रीति रवाज कु'न करा दा अजकल्ल अग्गुं दा नमें नमें रवाज गै करा दे न ते मर्जी कन्नै बच्चे री लैंदे ते फिर मां प्यो नै बी मन्ननी पौंदी भामें धी होवै भामें पुत्तर होवै जेल्लै मर्जी कन्नै करी लाओ ते फिर मन्नना पौंदी नेईं मन्नना ते फिर बेचारे मां प्यो दा बी मुश्कल होंदा कुसै दा इक बच्चा ते कुसै दे दौ बच्चे न ते नेईं करो ते फिर मुश्कल होई जंदा ते एह्दे कोला भई मन्नी लाओ की जैसा टैम ऐ जिसलै जमाना ऐ ते जैसा रवाज ऐ ते करो ते मन्नी जाओ ठीक ठाक होंदा ते घर बस्सी जंदे ते इ'यां पुत्तर चली जंदा जां कुड़ियां चली जंदियां बड़ा मुशकल होई जंदा ते अस आक्खने की बच्चे इक जैसे रौह्न अस बी बच्चे कन्नै गै ठीक ठाक बच्चे साढ़ा केह् साथ ऐ